मतलब ओतय जे छै बैकग्राउंड सब जे छै ने जेना की श्यामा मन्दिर दरभंगा जे छै ओता हमसब गेलहुॅं रहा एकबेर तऽ ओतय जे छै बहुत बैकग्राउंड सब बढ़िऑं लागल हमरा सबके जे ओतय घिचेलहुॅं जे फोटो जे बैकग्राउंड सब बहुत नीक लागल मतलब गार्डन सब बहुत नीक लागल वृक्ष सब जे छै मतलब ओतय जे घीचबियै फोटो सब फोटो सब जे छै बहुत नीक आबै क्वालीटी आबै केहनो मतलब फोटो आबै मतलब तऽ नीक लागय देखय मे आ बैकग्राउंड सब जे बहुत नीक आबै मतलब बगले मे पोखरो छै पोखरो के सीन आबि जाइ ओतय मतलब फोटो सब इडीट जे होइ छै ने इडीट करय मे बहुत नीक लागै छै बैकग्राउंड जे बढ़िऑं रहै छै तऽ लोकेशन आओर बैकग्राउंड बहुत नीक रहै छै तऽ ओतय इडीट करय मे भी बहुत बढ़िऑं लागै छै आ श्यामा मन्दिर तऽ मन्दिरे छै मन्दिरो के फोटो सब हमसब खुब घिचेलहॅं मन्दिरे लग